राजस्थान में प्राइवेट शिक्षा जा बि अनेक विकल्प आहिनि हुते प्राइवेट स्कूलनि जी फीस वधीक हुजण सां करे खे इहे सभु सहूलतूं ॾिनियूं वेंदियूं आहिनि उते प्राइवेट स्कूल जे पढ़ाईअ ते बि पूरो ध्यान ॾिनो वेंदो आहे हुन जे पाठ्यक्रम जो बि पूरो ध्यानु प्राइवेट स्कूल में रखियो वेंदो आहे ऐं हिन सां गॾो गॾु कोचिंग सेंटर ट्यूशन बि आहिनि जेके ॿार कंहिं वजह सां स्कूल नथा वञी सघनि उहे पंहिंजो पाठ्यक्रम ऐं पढ़ाई कोचिंग मां कंदा आहिनि ऐं हुते ट्यूशन बि वेंदा आहिनि जीअं त मेडिकल स्टूडेंट बि घणेई आहिनि हुननि जे लाइ बि राजस्थान में डी एस ई एस आई मेडिकल नर्सिंग अकादमी आहे ऐं मेडिकल कॉलेज ठहियलु आहिनि ऐं जीअं त जी एस शागिर मेमोरियल स्कूल आहिनि हिते बि ॿारनि खे सभु सहूलतियूं मिलियलु हूंदियूं आहिनि ऐं जेका मेडिकल वारो स्टूडेंट हूंदा आहिनि जेका छात्र हूंदा आहिनि हुननि जी बि पढ़ाई जो अकादमी खुलियूं वियूं आहिनि हुते बि उनन खे पेपरनि जूं पूरियूं पढ़ाइयूं करायूं वेंदियूं आहिनि ऐं राजस्थान में प्राइवेट शिक्षा सां गॾो गॾु इहे कोचिंग सेंटर में बि घणेई पढ़ाई थींदी आहे